मीडिया जे छै आइकाल्हि जे छै मीडिया चलैत छै लोकले मीडिया चलैत छै जेना कि फेसबुक सोशल मीडिया भऽ गेलै हेँ आइकाल्हिमे जे कोनो भी चीज़ छोटसँ छोट पैघसँ पैघ जे भी घटना होइत छै तऽ फेसबुक जरिया या यूट्यूब के जरिया सोशल मीडियापर चढ़ायल जाइत छै जे दोसरकेँ मतलब देखाओल जाइत छै आओर सभलोग मतलब देखल देखैत छै जेना कि एकटा सच तक न्यूज़ छलै सोशल मीडियाके यूट्यूबपर आ फेसबुकोपर जे मनीष कश्यप मतलब अपन चलाबैत छलै आ ओ अपन जतय भी कतहु भी गलत काम होइत छलै मतलब कतहु भी नेता वक्ता जे भी रहए कोनो इस्कुल रहए कोनो गरीब गरीबके मतलब देखयमे मतलब दिक्क्त होइत रहए तऽ ओतय ई सहायता करय छलै देखाबैत छलै जे ई मतलब सच छियै आ ई झूठ मतलब भऽ रहल छै लेकिन ओना नहि होयबाक चाही सही होयबाक चाही सरकार तक ओकर सच तक न्यूज़ जाइत छलै न्यूज़ पहुँचाबैत छलै ओ अपन